आमेक गाछ से हमरा बागवानीके भेल करै के इच्छा कि आमके पेड़ बढ़िऑं लागैए ओहि चलते हम देखलहुँ बगल आरमे तऽ लगेलहुँ हमरा शौक भेल आमके पेड़ लगेलहुँ ओहिसे बालबच्चा जे छै से खायल खेतै बागवानी से